ओइ नोंथां आं उदालगुरिनि ए भुटानाव थांनोबा ओरैहाय साहा एकदम थांबाय था साहा थांबायथाब्रा ओमफ्राय थाङै थाङै ओरै गरायमारि ओरैहाय माबा सफनगाव बारलांनांगौ ओमफ्राय ओइ नोङो थिनालि मोना होमबा भैरबखुन्द' खाथियाव ओरै थिनालि मोनग्रोयो भुटाननि सिगां ओरैहाय खोलाहा थिनालि मोनग्रोयो आरो बे थिनालि सगाव नों सोंबानो जाबाय भुटानाव थांनाय लामाया बबे होनना सोंबानो नोंनो खिन्थासिगोन आरो ओइ साहा साहा औ ओरै सगाव थिनालि होननायाव नों सोंबानो मिथिगोन साहा थार भुटाननि लामाया औ थांबानो मोनहैयो एगदम साहा थाबाय लांबायथा ओरै दे ओरैनोथ' आगोलाव थाबायलांनांगौसोमोन दा मटर सोलिबाय होननाय खोनादों औ दालां थालां बानायजोबबाय दा बारा सिनथा गैला गोदोलाय एकदम बेराद कस्त'मोन लामाया थांबाय थादो थांबाय थाबानो मोनो भुटान मोनहैगोन दे दे नोंथां दे थांजागोन औ दे दे दे जायखिजाया थांबायथा बिदिनो औ औ सोङै सोङै थां आन्दायालै आनदाया सोंबानो मिनथियो औ आन्दायालै भुटानालाय जोंनि जायगासो होनजायो औ दे गाबोन थांदो होमबालाय दङ मोजाङै दङ आंदा ओरैनो खेथि बाथियावनो नांथाबना दंथ'यो जेबो खालामाखै औ न'खराव दङ औ दे दे